आत्ताची आमचीं भारतीय शिक्षण वेवस्था जर आमी पळयली जाल्यार तें वेगळ्या केटेगरींनी आमी डिव्हायड केल्ली आसा पुर्व प्राथमीक मागीर प्राथमीक ताचे उपरांत माध्यमीक मागीर आठवी ते आठवी ते धावी मेरेनचें शिक्षण मागीर उच्च माध्यमीक आनी ताचे नंत नंतर काॅलेज लेव्हलाचें शिक्षण मागीर युन्हिवर्सीटीवेले शिक्षण अशें आमी तें कॅटेगरायज केलां आनी भोवतेक म्हळ्यार हेजो पॅटर्न आसा हो जो पॅटर्न आसा तो आमी ब्रिटीशां कडल्यान घेतिल्लो आसा भारताचेर पयलीं ब्रिटिशांचें राज्य आशिल्लें भारतान ब्रिटिश आयिल्ले व्यापार करपा खातीर ताजो जो म्हाल आसा तो विकून हांगा विकून तांक तातूंतल्यान भरपूर फायदो मेळोपाक खातीर ते हांगा आयिल्ले आनी व्यापार करता आसतना तांकां जाणवलें की ह्या लोकां कडेन संवाद सादपा खातीर मुखेल गजाल आसा ती भाशा सो एक तर तांच्यानी आमची भाशा शिकून घेवपाक जाय आशिल्ली किंवां तांची भाशा आमकां शिकोवपाक जाय आशिल्ली सो तांकां सोपें दिसलें की तांची भाशा आमकां शिकोवप आनी तशें शिकयलें जाल्यार तांकांय तांचें काम करपाक म्हळ्यार तांचे एडमिनिस्ट्रेटीव वर्क जें आशिल्लें रॅकाॅर्डस मेन्टेन करपाची किंवां बाकीची जीं हेर कामां आशिल्ली तीय कामां तांकां सोंपी करपाक खातीर मनीस जाय आशिल्ले लोक जाय आशिल्ले आनी ऑल द वे इंग्लंडसान हे सगले लोक हाडप पाॅसिबल नाशिल्लें म्हणून तांणी ठरयलें की तांची भाशा जी आसा ती हांगा इंन्ट्रोड्यूस करप आनी त्या प्रमाण तांणी शाळा ज्यो सुरू केल्यो तातूंतल्यान तांणी तांची भाशा तांची लेंगवेज तांची इंग्लीश लेंगवेज हांगा शिकोवपाक सुरवात केली आनी तशेंच तरेचें शिक्षण आमी आमच्या शाळांनी दिवपाक सुरवात केली मागीर एकोणशे सत्तेचाळीस सालांत भारत स्वतंत्र जालो पूण त्या पद्दतीचोच आस्पाव आमी चालू दवरलो शिक्षणीक हातूंत भितर आनी तशेंच तरेचें कांय थोडे भोव बदल करून आमी तेच तरेचें शिक्षण चालीक दवरलें आयजय आमी जर पुराय भारत पयलो न्ही जाल्यार इंग्लीश माध्यमांतल्यान शिक्षणाकूत चड लोक म्हत्व दिता आनी जी माय भास आसा किंवां जीं लाॅकल लेंगवॅज आसा जातूंतल्यान जर लोकांक शिकयलें किंवां भुरग्यांक शिकयलें जाल्यार खूब सोंपेपणान किंवां खूब इजीली भुरगीं शिकून घेवपाक शकता फाॅरन लेंगवेज आशिल्ल्या कारणान भुरगीं तीं घराकडेन उलयल्ली नाशिल्ल्या कारणात जेन्ना ती शाळेन येतात आनी इंग्लिशीतल्यान शिक्षण घेतात तेन्ना एखादो विचार किंवां एखादी संकल्पना तांकां कळपाक समजून घेवपाक खूब कठीण वता तें जर तांच्याच भाशेंतल्यान तीं जी घरा कडेन उलयतात त्याच भाशेंतल्यान जरय शिक्षण जालें जाल्यार तांकां तें शिक्षण घेवप सोपें जाता आशिल्लें आनी आता जर आमी पळयत जाल्यार एनइपी प्रमाण अशे तरेचो बदल आमकां दिसून येता आनी त्यात तरेचो बदल हाच्या फुडें जावचो अशीच आस्त आसा